हेल' गोथाव अर्दार गोथाव रेस्तुरेन्ट नङा होनबा आं दहाय नोंथांनि रस्तुरेन्टाव अमा सावनाय अरदार खालामदोंमोन औ औ दानिया आङो माने गोदान सोफाहरनो नागिरदों नोंथांखौ बेवहाय आइसक्रिमखौ हरफानो थाखाय खावलायनाय जाबाय औ बिलखौ दा आङो हरफानसै